कोई बी बिजनस बास्तै अगर अस बिजनस शुरू करगे ते ओह्दे बास्ते साह्नू बड़ा मतलब कि ओह्दे बारे च पता होना चाहिदा बिजनस दे थल्ले कोला लेइयै उप्पर धोड़ी पूरा जानकारी होनी चाहिदी कि बिजनस इ'यां इस तरीके दा होंदा ऐ हून अगर असें शार्ट टैम च लोकें ई मतलब इनफ्लुएंस मतलब लोकें अगर सखाना होऐ बिजनस इ'यां करना किश बी मतलब कोई बिज़नस होऐ अपनी मार्किट इ'यां बनानी हर चीज पूरी समझानी पौंदी ऐ ए कोला लोइयै जैड्ड धोड़ी जि'यां हून असें ओह् करना बंदें ई सनाना कि एह् करना हून कोई बी चीज हून अपना प्रोडक्ट बनाए दा जि'यां लाई लैओ इक अपना बिसलरी बिसलरी पलांट होना अपनै उत्थै लाए दा अपनै जित्थै बी मतलब कि अपनी जगह् प्रापर्टी दे उप्पर ओ करै दा प्रोजैक्ट होना लाए दा ते हून उसी दस्सना ओ कि इ'यां इ'यां ओह् करना सबतूं पैह्लैं ते उ'नें ई समझाना कि एह् मार्किट अगर ओह्दा दस रपे रेट ऐ दस रपे रेट ऐ ते बिकना ते हून पैह्लें उ'नें ई सनाना मार्किट अपनी कि'यां बनानी मार्किट बनदी म्हेशां घट्ट दाम रक्खियै मतलब घट्ट दाम रक्खियै न अपनी चीज दी क्वालिटी बी अच्छी यूज करनी हर चीज अच्छी यूज करनी ओह्दे बाद बल्लें बल्लें बल्लें आस्तै आस्तै मार्किट बनानी जि'यां फायदा होंदा जा अच्छा मतलब कि बपार दे बिच ओह् निं करना यकदम रेट निं बधाई ओड़ना चीज़ दा बल्लें बल्लें हर चीज़ आस्तै आस्तै होंदी ऐ आस्तै जियां बिज़नस आस्ता आस्तै समझाना इ'यां इ'यां हर चीज़ समझ औंदी जानी होर बी बड़े बिज़नस ऐं हून डिस्पोज़ल दा कम्म करा दा केईं लोग आपनै मतलब होम टाउन दे बिच गै जैदातर लोग विलेज़ दे बिच ग्राएं बिच अपने डिस्पोज़ल त्यार करै दे पलेटां एह् होई गे डूने होई गे चीजां एह् बड़ा अच्छा बिज़नस ऐ एह्बी बड़ा अच्छा चला दा अच्छा मारजन ऐ एह्दे बिच बी अच्छी तरां करा दे लोग प्रोवाईड़ मतलव कि कम्म कोई बी चीज होंदी इ'यां मतलब रेट दे उप्पर होंदा इक के अस केह् रेट रक्खा ने ओह्दा प्राईज इन्ना होना बी चाहिदा जां नेईं होना चाहिदा उस चीज दे उप्पर डपैंड करदी ऐ कोई बी चीज होऐ हून असें अवेयर लोकें ई करना हून टीवी शो दे बिच गै अगर अवेयर करना होऐ ते इस तरीके दा करना कि दस्सना कि हर चीज़ दा मारजन बी दस्सना पैह्लें आपनै किन्नी बच्चत ऐ ओह्दै कोला इन्ने परसैंट ओह्दे इन्ने परसैंट तुस रक्खो ते इन्ने परसैंट तुस करो